हॅं हमरा सबके एगो छै राजकमल स्टेडियम राजकमल चौधरी स्टेडियम सर्वोदय छै एहिठाम सॅं एक किलोमीटर छै बलुआहाके रस्तामे छै वएह ठाम हमरा सबके कोनो भी प्रतियोगिता या खेलके प्रतियोगिता हुअए कोनो भी प्रतियोगिता होइ छै जे ओत्तहि होइ छै ओते बड़का स्टेडियमके फन्डो मिलल छै लेकिन एतुका गाँववला सबके जे छै ने से आसकति के कारण नहि बैन रहल छै तऽ हमरा सबके जे स्टेडियम बनि जेतै ने तऽ से खेलो प्रतियोगिता बढ़िऑं जेकाँ हेतै लेकिन साले साल जे छै हे जनवरी सबमे दिसम्बर सबमे होइ छै खेल प्रतियोगिता गाँवके मुखिया सरपंच सब कराबै छै तऽ ओहि सबमे हमसब भाग लै छियै जेनाकि कबड्डी फुटबाॅल भौली बाॅल क्रिकेट तऽ इएह सबमे जे छै हमसब लै छियै भाग एहिठाम अलोक आब ई आरमी सबके जवान लरका सब तैयारियो करै छै ओहिठाम ग्राउण्ड बनल छै ओहिठाम सब खेलै धूपै छै खेलकूद करै छै बगलेमे छै सर्वोदय फील्ड स्टेडियम नाम छियै राजकमल स्टेडियम तऽ इएह कहब जे छै क्रिकेट सब बढ़िऑं बढ़िऑं खेल छै आओर की कहब हम